औ सोर सोरबा बुंहरखो मेदिया हो ओम माब्रा मा मा खबर ओ जोंना चिरां दिस्ट्रिक्टा बिथोरुआ ओनसोल सिगाङाव बिराद गाज्रिमोन जोंना माबाया एडुकेसननि माबाया रिजाल्टा खिन्थु देग्लाय देग्लाय नैबे बोसोराव बिराद माने दिस्ट्रिक्टनि गेजेराव जोंनानो फार्स्ट जादों दिस्ट्रिक्टफोरनि गेजेराव चिरां दिस्ट्रिक्टा बिराद मोजां रिसाल्ट खालामदों दा बे मोजां रिसाल्ट खालामनाय हिसाबै जोंबो एसे गोग्गाबाय स्टाफ फोरोंगिरिफ्राबो जों मोजां फोरोंनो हानायखायसोना गथ'फ्रा मोजां रिजाल्ट खालामदों दा बेखायनो जोङो देग्लाय जोङो माने बिराद गोग्गानाय बायदि मोनदों आरोखि थारमाने जोङो बे जोंनि बे बि टि सि आव जिसेबां माने ओ दिस्ट्रिक्ट दङ जोङो बिनि गेजेराव देग्लाय जोंहा माने फार्स्ट जानानै थांबाय चिरां दिस्ट्रिक्टा औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ दा जोङो जोङो माने फोरोंगिरि हिसाबै थारमाने सारमोननि मेदियानि गेजेरजों जाहाते माने बे जोंनि बे आसामाव बा बे माबायावनो फोसावो जोंनि चिरां दिस्ट्रिक्टा जेरखम माने जों देग्लाय रिजाल्ट खालामनो हादों दा बेखौ जेरावबो फोसावोब्ला गुबुन गुबुन दिस्ट्रिक्टाबो हयथ' जोंखौ सोलोंसिगोन आरो जों बादि खालामनो नाजागोन जों बेखौ आसा खालामो जोङो नोंथांनि गेजेरजों जोङो जोंनि जे मोजां खालामनाय रिजाल्टखौ जोङो फोसावजानो लुबैयो औ औ औ औ साबायखरसै नोंथांमोननो